बायकींग करता आसतना सगळ्यांत पयलें म्हळ्यार हॅलमॅट वापरप हॅलमॅट तकलेक आसप सामकें सुरक्षेचें सामकें गरजेचें कित्याक बायक स्कुटरीन बायकींग वता आसतना कितेंय फातर आपटूं येता वयल्यान झाडांची खानी पडूं येता कितेंय जावं येता सो ताका लागून सदांच मतींत दवरचें की हॅलमॅट हें वापरचेंच समज तुमच्या फाटल्यानूय कोण आसा जाल्यार ताणेंय वापरचें हॅलमॅट दोगांयनी वापरचें हॅलमॅट भोंवडी करताना म्हजे कडे डुकुमॅट म्हळ्यार एक म्हणल्यार आरसी बूक आसपा जाय दुसरो म्हळ्यार इंशुरन्स आसपा जाय आनी पोलुशन पीयुसी सर्टिफिकेट आसपा जाय पोलुशनाची सर्टिफिकेट ती तर सामकी गरजेची कित्याक पोलुशन समज तुमची गाडी पोलुशन करता जाल्यार तें नैसर्गाक सामकें एनवायरमॅण्टाक सामकें हार्मफूल सो पोलुशन सदांच तुमचें गाडयेचें अंडर चॅक आसपा जाय सो इतलेंच